جی کیا آپ اولا سروس سے بات کر رہے ہیں جی جی میں شہزاد احمد بول رہا ہوں جی میں اپنے ڈروپ لوکیشن تک آ رہا تھا پر راستے میں ٹرافک میں بہت بری طرح سے پھنس گیا ہوں جی دراصل ٹرافک بہت زیادہ ہے اور یہاں سے نکلنے میں تو بہت وقت لگ سکتا ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے یہاں سے نکلنے میں اپنے ڈروپ لوکیشن تک پہنچے میں مجھے کتنا وقت لگے گا جی جی تو یہاں سے نکلنے میں کوئی شاٹ کٹ تیز رفتار راستہ ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے جسے کہ جسے پکڑ کر کے میں آپ اپنے ڈروپ لوکیشن تک جلد سے جلد پہنچ سکوں جی کتنا وقت لگے گا مجھے اس راستے پر اپنے ڈروپ کولیشن تک پہنچنے میں جی جی آدھا گھنٹہ جی ٹھیک ہے میں پھر اپنی ڈروپ لوکیشن پہ ڈروپ لوکیشن پہ آتا ہوں